विद्यापतिजीके भाषा छी मैथिली मैथिलीके कोनो सम्मानके आवश्यकता नहि छै हमरा एहन छोट लोक जब मैथिलीके सम्मान करै लाइको नहि छै मैथिलीके सम्मान मैथिली बाजिकऽ मैथिलीके प्रचार प्रसार कऽ कऽ अवश्य कएल जा सकैए मैथिली एकटा उत्सव अपने हुनकर बाजनाइए मैथिलीके उपयोगेसँ मैथिली एकटा उत्सवके रूपमे परिवर्तित होइ छै मैथिली एक बहुत ही मधुर स्वाभिमानी भाषा छै एक हिनकर एकटा अपन लिपि छै मैथिली अपना आपमे जे छै से पूर्ण छै मैथिलीके उपयोग पूरा मिथिला गणराज्य गर्वके साथ मैथिलीभाषी करै अछि मैथिली एकटा सम्मानित भाषा छै जकरा कि अनुसूचि भारतके संविधानोमे आब शामिल कऽ देल गेलै हँ भारतके एहिसँ मैथिलीके एहिसँ बेसी सम्मान आब की कएल कएल जेतै विद्यापतिके भाषा लोकके कण्ठ कण्ठमे विराजै छै मैथिली मैथिलीके सम्मान हरेक कण्ठमे जे छै से आइओ उजागर छै मैथिली हमरसबके भाषा छिए मातृभाषा छी हमरसबके प्रेमके भाषा छै मैथिली मैथिलीके हमर सम्मानके नहि मैथिली हमरासबके सम्मानित कऽ दैए अगर हम मैथिलीलए किछु कऽ सकी तऽ ई हमरा लोकके अथी हेतै लेकिन किछु कारणसँ मैथिली जे छै से आइ किछु शहरीपनके कारण मैथिलीके जे छै प्रभाव कम भेल जा रहल छै जेकि बिल्कुल नहि होना चाही

आओर एकरालए प्रयासरत रहल जेतै कि मैथिलीके प्रभाव कोनो भी शर्त पर कम नहि हो मैथिलीके प्रभाव अस्तु पहिनेके अपेक्षा बढ़तै एकरालए निश्चितरूपसँ जे छै से अपन आगाँके पीढ़ीके मैथिली बाजैलए प्रेरित कएल जेतै मैथिली सुनैलए प्रेरित कएल जेतै मैथिली पढ़ैलए प्रेरित कएल जेतै ओकरा अपन भविष्यमे भले ही अपन रुचिके हिसाबसँ आनै या नहि आनै लेकिन ओकरा अपना आपमे आनैलए पूरा प्रयासरत होना चाही आओर प्रेरित करना चाही एतऽ मैथिली जे छै से हमर सम्मान छै आओर आगुओ रहतै ई बातसँ केओ काटि नहि सकैए आओर नहि एकरा केओ काटैलए देबै ई हमसबके जे छै से भविष्यमे ई बातके धिआन राखऽ पड़तै आओर राखल जेतै